جی ہاں میں نے آسمانی واقعے كو ذاتی طور پر دیكھا ہے جیسے گرہن یا دمدار ستارہ مجھے سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے جب گرہن لگتا ہے تو ایک نیا سا انوائرمینٹ دیكھنے كو ملتا ہے ہر جگہ اندھیرا اندھیرا سا ہو جاتا ہے اور ایک دم سے سورج اور چاند كے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے كہتے ہیں كہ یہ لگنا غلط ہوتا ہے لیكن اس سے ہمیں ایک نیا انوائرمینٹ اور نئی چیز دیكھنے كو ملتی ہے اسی طرح جب ستارہ ٹوٹتا ہے تو وہ ہماری دھر زمین پہ آ كے گرتا ہے لیكن جب وہ ٹوٹ كے گر رہا ہوتا ہے تو وہ بہت ہی اچھا لگتا ہے دیكھنے میں بہت ہی خوبصورت نظارہ ہوتا ہے اس كا لیكن جب وہ زمین پہ آ كے گر جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ نقصان كرتا ہے زیادہ تر ویسے یہ شہروں میں تو نہیں زیادہ تر یہ گاؤں وغیرہ كے علاقوں میں پیڑ پودوں والے علاقوں میں جا كے گرتا ہے اور جہاں گرتا ہے وہاں بہت زیادہ نقصان بھی ہوتا ہے لیكن جب یہ گر رہا ہوتا ہے اس وقت یہ بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے لیكن گرنے كے بعد اس كے بہت سے نقصانات بھی ہیں دونوں ہی منظر دیكھنے میں خوبصورت اور دیكھا جائے تو بہت زیادہ خطرناک ثابت ہوتے ہیں